गेलेनाया मोनसे रोखोमनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां बेबायदिनो मानसिफोरा जुदि खामानि मावालासिनो ओरैनो थायोब्ला देहानि लिरथाया बाङो देहानि लिरथाया बाङोब्ला मानसिनि जिथु हां लानाय बे हां लानायाबो बिदिनो माब्लाबा समाव गोबां जेंनायाव गोग्लैयो दा बेनिखायनो गेलेनाया मानसिफोरनि थाखाय बेराफारसे जोबोद मोजां मानो होनोब्ला गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहाया मोजां जायो मोजां जानाय होनोब्ला बिनि देहानि थै खारसारनाय बिनि देहानि माहोनो गोलोम गारनाय आरो बिनि देहानि जिथु मा होनो मुभमेन्टस जायखौ मा होनो लोर सोरथाय बे लोरसोरथायाबो गेलेनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे रोखोमनि जानानै फैयो आरो देहानि लिरथायाबो मोनसे बेलेन्साव थायो दा बेनिखायनो गेलेनाया मानसिफोरनि थाखाय मोनसेया जाबाय मेंगानाय लाबोयो आरो देहाखौ गोख्रों लाखियो आरो लोगोसेयैनो माहोनो बेमार आजारनिफ्रायबो रैखा जायो लोगोसे दिनैनि जुगाव गेलेनाया मोनसे रोखोमनि रंजानायनि राहाबो होयो माबोरै होनोब्ला दिनै गेलेनायनि गेजेरजों नोंनि देहाया जेब्ला राफोद जागोन नोंनि देहाया जेब्ला नोंनि लिरथाय नोंनि थै खारसारनाय नोंनि जिथु देहानि मोनफ्रोमबो लोर सोरथाया एबा मुभमेन्टसआ बेलेन्सनि जायोब्ला जेब्ला नों नोंनि देहाखौ बेलेन्सनि मोनगोन अब्लानो गोसोआव मोनसे रंजानाय फैयो जे आंनि गावनि देहाखौ लानानै माने खुनु बेराम आजार गैया एबा जानो हानाय नङा होननाय बे मोनसे साननायखौ लानानैनो माखासेया गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो हायो आरो माखासेया लाखियोबो आरो लाखिनायजों लोगोसे गावनि देहाया जिथु बेमार आजार गैयै बेबायदि मोनसे अबस्थायाव मोननायनि गुदियावहाय बेबायदि गोसोआव मोनसे रंजानाय होयो आरो रंजानाय होनोब्ला मोनसेया जाहैबाय जे गेलेनाय गावबागावनि सायखनानै लानाय गेलेनायखौ लानानै दिनै मानसिफोरा बै गावनि सायखना लानाय आयदानि सायाव जेब्ला गाव साबसिन गेलेगिरि जानो हायो गावखौ साबसिन गेलेगिरि होननानै बयनिबो सिगाङाव दिन्थिनो हायो बयनिबो सिनायथि होनो हायो आरो गावनि मुंखौ बेबायदि मोनसे देरहासारनाय देरहासारनाय फारियाव जेब्ला थिसननो हायो अब्ला बै मानसिया गेलेनायखौ लानानै गावनि आयदानि सायाव बेबायदि गोसोआरि रंजानाय आरो देरहासारनायखौ माहोनो मोननायनि थाखाय रंजायो आरो मोनसेया मोनसेया जाहैबाय देहायाबो जिहेथु बेमार आजारनिफ्राय रैखा जागोन देहायाबो जिहेथु मोजां नोंनि मोनसे कनडिशन एबा अबस्थायाव फैगोन दा बेखौनो लानानै मानसिफोरा गेलेनायखौ बेबायदि आंगो हिसाबै साननानै लायो मोनसेया जाहैबाय देहायाबो गोख्रों थायो आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय गेलेनायनि गेजेरजों गाव जुदि गावनि सायख'नानै लानाय गेलेनाय आयदानि सायाव जेब्ला बेबायदि साबसिन गेलेगिरि जानो हायो अब्ला गावखौनो मोनसे देरहासारनाय मोननायनि सानस्रिजों बियो रंजानाय लायो